हँ दीदी हँ बताउ हम आहाँकेँ की हम हेल्प कऽ सकैत छी की सहायता कऽ सकैत छी हम अपना घरपर छी अहाँ बताउ अहाँ कत्तऽ एलियै घूमै लागी ठिक छै अच्छा अहाँ की जनकारी लेबे के हय हँ बताउ दीदी पूछू हँ बड़ी पोखरिके बारेमे अहाँकेँ जानैके हय किछु बड़ी पोखरि हँ बड़ी पोखरिमे मन्दिर छै रामजानकीके बहुत अच्छा मन्दिर छै यहाँ पे दुर्गास्थान भी छै अहाँ हीयाँ परी आ के घूम सकैत छी यहाँ पर चैती दुर्गा आओर आश्विन दुर्गा दुनू पूजा यहाँपर मेला लगैत छै आ आश्विनमे कनि बहुत बड़ा मेला लगैत छै तऽ इहाँ परी अहाँके अहाँ सब आके एतऽ घूम सकैत छी आओर यहाँ पर रामजानकीके मन्दिर छै भोलाबाबाके मन्दिर छै हलुमानजीके मन्दिर छै सन्त भगवानके मन्दिर छै तऽ यहाँ पर आके घुमि फिर सकैत छी पूजापाठ कऽ सकैत छी आओर बहुत अच्छा जगह छै छै तऽ असमसान घाटके बगलमे मगर ई बहुत अपना जजुआर गावँके बहुत अच्छा बहुत बढ़िआँ मन्दिर छै इहाँ पर आके अहाँ सब एतऽ घूमू बगलमे कटरा स्थान छै कटाइ स्थान भगवती उहाँ भी अहाँ सब आ कऽ एतऽ घूम सकैत छी हमरा जजुआरमे ई बहुत बढ़िआँ ई मन्दिर सबसँ पहिला स्थान पर छै आ ओना तऽ छोटा मोटा मन्दिर अपना गावँमे बहुत भऽ गेल छै तऽ अहाँ सब अगर आके घूमफिर सकैत छी तऽ एतऽ घूमू छोटा मोटा मन्दिर जे छै नागेश्वर नाथ मन्दिर छै बड़ी पोखरि आ छै मन्दिर नागेश्वर नाथ मन्दिर अहाँकेँ भऽ जाइत छै गुदरी बजार पर छै हँ गुदरी बजारपर बड़ी बजारपर छै नागेश्वर नाथ मन्दिर भोला बाबाकेँ मन्दिर छै ओहि मन्दिर बहुत अच्छा छै वहाँ भी अहाँकेँ शनि भानके मन्दिर छै आ बहुत मन्दिर बढ़िआँ छै बनल बजरङ्गबलीके भी आओर बगलमे छै कटाइ अगरा भगवती स्थान वहाँ भी बहुत अच्छा से मानता देल गेल छै तऽ वहाँ भी आहाँ घुमि सकैत छी वहाँ भी बहुत काली मन्दिर छै वहाँ पर आओर बहुत बढ़िआँ मन्दिर छै बहुत मानता देल गेल छै ओहि मन्दिरके वहाँ भी जे ओ भी मनोकामना अहाँकेँ मनमे अए हुआँ पर जाके माङ्गू आओर ओ अहाँकेँ पूरा जे भऽ जाएत अहाँ खोइचा भरि दियौ या कोइ चीज अहाँ प्रसादी झाँप भी चढ़ा सकैत छी तऽ अपना हँ अपना जजुआरमे जे छै ने बहुत अच्छा छै ई सब जे छै बहुत अच्छा छै घूमफिर सकैत छी अहाँ ओत्तऽ अपना जजुआर गावेँ छै एत्तेक सुन्दर से की कहू तऽ पूरा गावोंँ घूमबै ने बड़ा नीक लागत अहाँकेँ तऽ हम अहाँकेँ घुमा सकैत छी अहाँकेँ हम पूरा घुमा सकैत छी अहाँ आउ हम अहाँकेँ पूरा जजुआर घुमा देब अहाँके बहुत ही अच्छा लागत अहाँ भविष्यमे कहबै कि हम फेर दुबारा जाएब जजुआर घूमऽ लागी यहाँके मन्दीर यहाँके वातावरण यहाँके बोली विचार यहाँके जे हमर महिला सब छै हँ माय बहीन दीदी सब जे छथिन हुनका सबके बात विलाप करियौ तऽ बड्ड नीक लागत अपन मैथलीमे अहाँ सब गोरा बात ओत करैत छियै यहाँके शिव चर्चा भी प्रचार होइत छै तऽ अहाँकेँ हम ओतऽ घुमा देब अपना शिव चर्चा होइत छै अपना शिवगुरूके प्रचार भी होइत छै बहुत मानता देल गेल छै हँ तऽ यहाँ पर आउ अहाँके हम घुमाँएब इहाँ पर बहुत ही ब आ मल्लब की पहिले जे छलैया ने अपना गावँमे दशमे तक पढ़ाइ होइत छलैया मगर दू हजार एगारह से कौलेजके भी पढ़ाइ होइत छै बड़ी पोखरिमे कौलेज छै एगो खुलल वहाँ भी आहाँ आके घूम सकैत छियै धन्यवाद